हाँ धार्मिक अंधविश्वास हमारे देश में भी बहुत फैल गई है जो कि जिससे कि बाबा के पास जाते हैं कि हमारे पास देखा बाबा का बाबा देखिए हमारे पास क्या हो रहा है हमारा बड़ा परेशान है तो बाबा जी सोचते हैं कि चलो इसी तरह मिला तो फँसी गया है कोई बात नहीं है तो दारू माँगते हैं खुशी मांगते हैं भेड़ा माँगते हैं और उसके बाद पैसा भी मुझे माँग कर कर उसका शोषण करते रहते हैं जैसे कि इसमें आसाराम बापू भी फैले हुए हैं जो कि उन्ही की तरह भी और लोग कर रहे हैं उल्टा सीधा और जो कि दुख करते रहते हैं और जो भी ओझा के चक्कर में पढ़ते रहते हैं और जो की ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन लोग जहाँ लोग सोच रहे हैं कि हमें वहाँ जहाँ शांति मिले हम वहीं से अच्छा पड़ेगा तो वह शांति के लिए लोग कहाँ कहाँ के चक्कर लगाते रहते हैं अंधविश्वास के चक्कर में फंसे रहते हैं लेकिन विश्वास जो है यह सब गलत बात है लेकिन होना नहीं चाहिए था अंधविश्वास जो है हाँ सबको सबको नरक में ले जा रहा है जो की अंधविश्वास के चक्कर में अब हमे जिस विधायक में चक्कर में भाई भाई में झगड़ा लगा दे रहे हैं और पाटीदार पाटीदार में झगड़ा लगा रहे हैं और बगल बगल से भी झगड़ा लगा रहे हैं लेकिन यह बात नहीं होना चाहिए ऐसा यह सब भूत प्रेत को अंधविश्वास किया है क्योंकि उसको नहीं मानना चाहिए इसे बनना चाहिए लोग दारू ढक्कन भी दे रहे हैं देवी देवताओं के नाम पर मालव कूल देना चाहिए माला फिल की जगह दारू दे रहे हैं काजल दे रहे हैं क्या क्या दे रहे हैं बहुत कुछ दे रहे हैं जो कि उसका सूजन हो रहा है